ہمیں بچوں کو ٹکنالوجی کا استعمال کم سے کم کر دینا چاہیے ہمیں صرف بچوں کو کام کی لیے ہی ٹکنالوجی کو کے لیے دیں اور ہمیں بچوں کو دن میں ایک بار ہی ٹکنالوجی کے لیے استعمال دینا چاہیے ورنہ بچے پورے پورے دن ٹکنالوجی کا استعمال کریں گے تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر بھی پربھاوت پڑ سکتا ہے اس لیے ہمیں بچوں کو کم سے کم ٹکنالوجی دینی چاہیے اس سے بچے نا ہی تو نا ہی تو بگڑ پائیں گے اور وہ ٹائم سے سو بھی جائیں گے آج کل کے بچے پورے دن فون چلاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور وہ اور وہ بیمار رہنے رہ لگتے ہیں جس سے کہ ماں باپ کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں بچوں کو ٹکنالوجی کم استعمال کر دینی چاہ